ہم نے جو ٹی وی خریدی تھی بہت خراب ٹی وی نکلی ہے وہ اس کی اسکین کی لائٹ بار بار چلی جاتی ہے لائینگ آنے لگتی ہے کوئی بھی موویز پوری نہیں دیکھ پاتے ہیں بہت زیادہ خراب ٹی وی نکلا یہ